اردو بولنے والی برادریوں میں سلام یا خیر سگالی کے اظہار کی کئی روایتی شکلیں ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو یہ ایک عام اور روایتی طریقہ ہے جسے مسلم کمیونٹی میں خیر سگالی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام کا مطلب ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو یہ السلام علیکم کے جواب میں استعمال ہوتا ہے خدا حافظ خدا حافظ کا مطلب ہے اللہ حافظ یا خدا کی حفاظت ہو یہ رخصت ہوتے ہوئے وقت استعمال کیا جاتا ہے شکریہ شکریہ کا مطلب ہے شکریہ یا شکریہ ادا کرنا یہ شکر گزاری کی اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے نمستے اگر چہ یہ زیادہ تر ہندی بولنے والوں میں استعمال ہوتا ہے اردو بولنے والی برادری میں بھی نمستے کو احترام اور خیر سگالی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ الفاظ اور عبارت معاشرتی رابطے اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں